अंजी डॉक्टर जी नमस्ते एह् डॉक्टर जी अज्ज मिगी दौ तीन दिन होई गै बड़ा बुखार ऐ ते में केह्ड़ी दोआई खावां ते मिगी पता निं ऐ लग्गा दा आहो बड़े आंदे कमजोरी बड़ी ऐ पर एह्दे उप्पर मिगी जुकाम बी बड़ा ते खंघ बी बड़ी ऐ ठीक ऐ फिर में कदूं लेई जां दोआई ठीक ऐ कोई निं तां ठीक ठीक ऐ डॉक्टर जी